जी हाँ क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए जो वहाँ की पारम्परिक खेल होते हैं जैसे की हॉकी हो गया या फिर जो गायें होती हैं उनका रेस होता हैगा उनका रनिंग रेस होता हैगा ऐसे अन्य प्रकार के जो खेल होते हैं वहाँ के वह बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाते हैंगे क्योंकि जो वहाँ कि एकता होती है जो वहाँ का खेल उत्सव होता है जो वहाँ के मेला वगैरह होते हैंगे उससे होता यह है कि जो वहाँ के लोग होते हैं वह एक साथ होकर एक जुट होकर सब अपने आपको एक दूसरे के सगे या फिर एक दूसरों को अपना मानते हैं और इससे हर कोई खुश रहता है हर कोई जश्न मनाता है और आपस में सुख और संवृद्धि का जीवन जीते हैंगे और इसी के कारण इन खेलों के कारण हम ख़ुद में खुश रहते हैंगे और जैसे कि हम अपने घर में मम्मी पापा के कारण खुश रहते हैं वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इन खेलों को खेल कर सब को अपना मानते हैं जैसे की किसी को वह चाचा बोल देते हैं किसी को कुछ बोल देते हैं और यही उनका व्यवहार बन जाता हैगा और इसी कारण वह खुश रहते हैंगे अपनी लैफ में इसलिए खेलों का ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज़ादा महत्व है यही कारण है कि जो पारम्परिक खेल हैं वह अपनी हमेशा से भूमिका निभाते आए हैं